हमारे सास ससुर रहते थे वो सब खेती वोती खूब करते थे बहुत खेती करते थे खूब अच्छा खेती करते थे उसमे से खूब पैदावार करते थे बहुत ही जोते है खूब मेहनती रहते मेहनती थे और खूब खेती करते थे और हमारे सब हमारे सामने में भी खेती बाड़ी हम सब भी करते थे लेकिन अब वो में खेती वेती करते थे हमको भी अच्छा लगता था खेती बाड़ी करने में लेकिन अब के जो अब के बच्चे हैं खेती बाड़ी नही करने करते करने के मन करता है उनका वो सब इधर उधर लगते है बोलते है की मैं खेती बाड़ी नही करूँगा और खेती करते है हम लोग खूब अच्छा अनाज होता हैं बजार हाट में जाते हैं खेती गृहस्ती करना हम लोग करते हैं और बजार जाएँगे तो खरीदेंगे तो महंगा पड़ता था महंगा पड़ेगा और इसलिए हम लोग हमारे सास ससुर लोग खेती में पैदा करते है दाना और सब पैदा होता है लेकिन अब के बच्चे जो हैं खेती बाड़ी नहीं करते और नहीं सोचते सब भागते हैं सब इधर उधर भागते है मैं ये नहीं करूँगा मैं वो नहीं करूँगा और नहीं गए